एक हज़ार एक सौ पचास नौ हज़ार नौ सौ नब्बे तीन हज़ार दो सौ इक्कीस चार हज़ार पाँच सौ बारह छः हज़ार तीन सौ बत्तीस